संस्कृताय शिक्षणांतल्यान शिकोवप खूब गरजेचें कित्याक जेन्ना आमी संस्कृताय शिकतात शिक्षणांतल्यान तेन्ना आमची पाळां मुळां कितलीं घट आसा आनी कितली दायज आमचें कितले पोरणें आसा हें आमकां कळून येता पोरण्या बरोबर कितलें गिरेस्त आसा हेंवूय आमकां कळून येता त्या खातीर आर्ट एंड क्राफ्ट सुद्दां खूब गरजेचें शिक्षणान अशें आमकां दिसता